तें इका घीओ घी घी म्हूण बूक आलो चोय तें हांयें रीड कोरपा स्टार्ट केल्लें इनिशली म्हाका दिसपा लागोलें हें बूक सामकें आख्खे बुद्धीमाचेर डिपेंड आहा इतू कांय कोणा मुगले बुद्दीजमांगलें सांगताय मू पोत पोतून एक्चुली ती बूक कित्या फेमस आल्हली इट शोज द वे ऑफ लायफ म्हूण बट ती रीड कोत कोत्ता म्हळ्यार एशें को मॅडिटेशन करूं जाय चान्टींग कोरूं जाय हें कोरूं जाय तें कोरूं जाय म्हूण सांगतालें बरोयलो आहलो तितू मागी म्हाका दिसपा लागोलें हें आनी बूक इंट्रस्टींग ना आं हें हो चायिसाचें आनी बुद्धीजमाचें बेज्ड आहा मुगो कांय कोणा आल्होलें मागी मागी मुखार मुखार रीड कोता कोता मागीर कोळ्ळे ना बूक बोरो आहा रीड कोरपा यु नो कंप्लीटली रीड करूं जाय कित्या तितू किद जा कित्या एक एक पेजी भितर एक एक लेसन दिता बूक आम अेशकोन्न फेडाप जायन पोयले सोड दिले न्हू मागीर तें डीप मिनींग्स मागीर रीड केल्यारू कोटोले आमी इनिशली आं ये बुद्धीमाचे आहा मेशको सोंड दिल जाल्यार आम मुखार जे नॉलेज आहा चोय तें मेळपाना सो फस्ट हांव मातशें कन्फ्युजन आल्हलें हो आनी एक असो बुक कांय मू मागी कळ्ळें म्हाका ती यांग रावपा रेसिपीज दिताली मागी हेल्दी रावपा रेसिपीज आहाय तितू मागी मायंड कितको स्ट्रोंग करपा तें सोगलें आहा तितूं मागीर म्हाक लायक जालें आनी हांयें रीड केली तीं बूक